हमर नाम भेल रिशु मिश्रा हम बेसी तर आवाजाही लए ओला उबेर बुक करै छी तऽ हमरा ई पूछैके रहै कि हमरा अगर कर्णपुरसँ सहरसा स्टेशन जाए के छै तऽ हमरा कोनो ओहिपर प्रोमो कोडके माध्यमसंँ छूट भेटतै या नहि भेटतै